रंग रंग ख़रीदते समय देखना पड़ता है कि सूखा रंग तो नहीं है लिक्विड ख़रीदने में जो अच्छा हो अच्छा हो कलर बनाने के समय इन बातों का ध्यान देना होगा ब्रश कलर

बनाने के टाइम में ख़रीद करके जब लाते हैं तो फिर बरश को अच्छा से धोते हैं उसके बाद उसको प्लेट में ले करके कलर को निकालते हैं जैसे रेड निकाले येलो निकाले तो सब भी वाइट कलर मिलाते हैं उसके बाद जा करके रेड को पिंक ये वाइट डालते हैं तो उसमें पिंक कलर बन जाता है उसके बाद येलो में वाइट मिलाते हैं वह तो लाइट ग्रीन लाइट येलो बन जाता है उसके बाद ग्रीन में वाइट मिला ब्लैक मिलाते हैं तो डार्क ब्लैक हो जाता है इस तरीक़े से बनाते हैं और चादर ग्लास टेबिल क्लॉथ सूट हुए दुप्पट्टा वग़ैरह सब बनाते है और इसमें यह इस इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि कलर गिरे नहीं जो फैल जाता है फैलने से दूसरा कपड़ा बर्बाद हो जाता है और बर्बाद होते ही फिर अच्छा नहीं लगता है देखने में जो हाँ एक दम साफ सुथरा होना चाहिए उसके लिए प्रेम भी ज़रूरी होता है जिसमें कपड़ा को हम फैलाते हैं और फैला करके उसमें ड्राइंग करते हैं उसके बाद जा करके उसको कलर देते हैं देने के बाद कुछ मिनट तक सुखा देते हैं सुखाने के बाद जाकर वह कलर तैयार बन जाता है फूल तो एक सुन्दर खूबसूरत फूल बन जाता है जिससे बेडशीट गिलास सब में मतलब अच्छा कसी का कसीदाकारी होती है जो हम लोग के भारत में बिहार में यह सब चीज़ ज़्यादा चलता है और उसके बाद जा करके हम लोग उसको सुखाते हैं पेंटिंग करने से पहले लेकिन कपड़े को धोते हैं धो करके आयरन डालते हैं उसके बाद उसके ऊपर कलर लगाते है कलर लगाने के बा बाद द रख देते हैं यही है मतलब ज़्यादातर हम लोग कपड़ा वग़ैरह का ही फूल सीखे हुए हैं पेंटिंग करना जो अच्छा लगता है बाज़ार से आदमी लाते हैं तो बहुत महंगा दामों में बिकता है और उसके बाद हम लोग दूसरे उसको बरश को धो देते हैं अच्छा से डाल देते हैं और जा करके फिर करते हैं उसको प्रेम से खोल देते हैं और खोल करके सुखा देते हैं